हैल्लो नमस्ते केह् हाल ऐ भाई में ठीक ऐं केह् चला दा केह् कम्म चला दा अच्छा और कु

अच्छा मतलब कि कन्नै कन्नै गै बजरी पोआ दी ऐ ते कन्नै कन्नै गै सरिया पोआ दा ऐ अच्छा अच्छा ते और वी ऐ तेरे कन्नै कोई यां अज कल्ले गै लग्गे दा ऐ

अच्छ अच्छा ते किन्ने बजे तक दा प्रोग्राम ऐ इस्सी चलाने दा अच्छ अच्छा अच्छ नेईं यार खत्म ते करनी करनी ऐ तुगी पता एह् डेडलाइन मिली दी असें ही अगले त्रै दिन दे अंदर अंदर एह् खत्म करगे ताइयों अगला कम्म स्टार्ट होना ते इनें गी बोली ओड़ो ओवरटाइम वगैरा ते लाना ही लाना ऐ ते है ना लेबर लुबर कोई ऐसी गल्ल ते निं ऐ कि केह् बोलदे लेबर ओवरटाइम लाने कि नेईं मन्ना दे खाने पीने दा जुगाड़ करी लैगे कोई गल्ल निं मि सना दियो किन्ने पैहे लग्गने नै किन्ने बंदे लग्गे दे

अच्छ अच्छा तै प्लांट आपरेटर पंप आपरेटर वी होने अच्छ अच्छा दिक्खी लाओ पूछी लाओ जे उ'नै खानी हो ते उंदे वास्तै मंगाई लैगे कोई ऐसी गल्ल निं ऐ आहो चलो खलाई ओड़ो बाकि बाह्रे दे ते ओह् बी खान गे इ'यां स्हेई निं लगदा ऐ ते पर एह् ए जेह्ड़ा कम्म ऐ एह् करना यार त्रै दिन च खत्म अज इनें बोलो ओवरटाइम लाना कोई ऐसी गल्ल निं ऐ ओवरटाइम वी मिलेगा एक्स्ट्रा खर्चा वी मिल्ली जाग ठीक ऐ निं आहो

ते और जेह्ड़े जेह्ड़े दुए टावर दी खुदाई होनी ही उदा केह् प्रोग्राम चला दा अज किन्नी होई ओ अच्छ अच्छा यार ओह् बी ओह् बी थोह्ड़ा जल्दी गै कराना ऐ टाइम नेईं इन्ना ऐ निं ऐ प्रैशर आ दा उप्परो ते हां ते मिट्टी कुत्थे सुट्टा दे नेईं नेईं नेईं बढ़िया बढ़िया मिट्टी कुत्थे सुट्टा दे ओ आहो आहो और और ठीक ऐ ठीक ऐ इस्सी एह् जेह्ड़ा खुदाई आह्ला कम्म ऐ एह् बी थोह्ड़ा जल्दी कराओ ते राफ्ट ते त्रै दिन दे अंदर अंदर खत्म करनी गै करनी ऐ यार इदा कोई अल्टरनेटिव है निं ऐ और ठीक ऐ ना ते बाकि और कुछ होग ते मिकी सनाओ ओके चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ओके बाय बाय